धार्मिक स्थलनि ते घणेईं तरह जा धार्मिक ऐं सांस्कृतिक कार्यक्रम थींदा रहिया आहिनि मंच ते बि इलाही प्रोग्राम थींदा आहिनि देव देवी देवताउनि सां या अवतारनि सां जुड़ियलु कथाऊं थींदियूं आहिनि उन्हनि जा नाटक थींदा आहिनि ऐं गीत संगीत थींदो आहे ऐं उन में असां सभेई ॾाढो अॻिते वधी वधी करे चर्चाऊं बि कंदा आहियूं अॻिते अॻिते वधी करे हिसो बि वठंदा आहियूं ऐं असांजो जेको हरिओम मंदरु आहे या ॿियां जेके अहिड़ा धार्मिक स्थल आहिनि उते वञी करे असां छेॼ बि खेॾंदा आहियूं उते भॼन कीर्तन बि कंदा आहियूं मुंहिंजो भॼन कीर्तन में ॾाढो वधीक इंट्रेस्ट आहे ॾाढी वधीक रुचि आहे त जेमहिल तेमहिल वञी करे कंदी आहियां